हिनमें का बि राय कोन्हे का की जमुरियतु जो चौथो खंबो जेको आहे हूअ मीडिया आहे छाकाणि हीअ सॼकता ॾींदो आहे सभी जनता खे की देश में छा पियो थिए सुबे में छा थो थिए ऐं कहिड़ो नेता कहिड़ो अफ़सर सुठे नमूने कमु करे पियो न पियो करे हीअ सॼी जानकारी आम जनता खे मीडिया जे द्वारा ही मिलंदी आहे ऐं हुनजे जेके ख़बरू मिलंदी आहिनि हूअ खबरू इनपुट थींदियूं आहिनि हुनजे द्वारा हीअ पंहिंजी रा राय ठाहींदा आहियूं माण्हू की कंहिंखे अॻियां वोट ॾेयणो न ॾेयणो इनजे अलावा आम जनता ग़रीब जनता जंहिंजो को अफ़सर कोन्ह थो ॿुधे को नेता कोन्ह थो ॿुधे ऐं उनजी का ॻाल्हि वाज़िबि आहे त मीडिया जे द्वारा पंहिंजी ॻाल्हि अॻियां मोकलियो थो सघे ऐं प्रधान मंत्री ताईं बि पंहिंजी ॻाल्हि पोहचाए थो सघे सुप्रीम कोट ताईं पुलिस ताईं अफ़सरनि ताईं पंहिंजी ॻाल्हि पोहचाए थो सघे सड़क में खॾा आहिनि स्कूल बंदि आहे कुझु टीचर कोन्ह ईंदा आहिनि स्कूल में कंहिं प्रकार जी शिकाइत आहे मन जी भावना आहे उहा मीडिया जे द्वारा हाणे माण्हू अॻिया मोकिले था सघनि त हिनमें का ॿ राय कोन्हे का की मीडिया अगरि मज़बूत आहे त देश मज़बूत आहे मीडिया जी जेके आज़ादी आहे हूअ माण्हुनि जे ॻाल्हाइण जी आज़ीदी जे बराबरि आहे त जीअं कंहिं बि माण्हू आज़ाद रहंदो आहे त उन खे सुठो लॻंदो आहे मीडिया जी जेकी आजादी रहंदी त हू स्वत्रंत रूप सां कंहिं बि सरकार आहे हूअ ग़लति कमु करे थी त मीडिया हुनजे बारे में छापंदी त सरकार खे उनजे अॻियां झुकणो पवंदो